مجھے کافی عرصے سے ایک لیپ ٹاپ کی تلاش تھی اور میں نے کافی ریسرچ بھی کی اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا بھی کہ اس کمپنی کا لے لو اس کمپنی کا لے لو بٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں آخر کروں کیا کون سی کمپنی کا لوں یہ میرے کام کے لیے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے ریسرچ کی اور مجھے جو دکھا جس کمپنی کا مجھے دکھا ایکچولی کافی کمپنیاں میرے سامنے آئیں بٹ مجھے ایچ پی کا بہت سوٹ کرا میں سوچا شاید یہ لیا جائے پھر میں اس کے ریویوز دیکھے تو کافی اچھے ریویوز تھے بٹ میرے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آن لائن لوں یا مارکیٹ سے لے کے آؤں بٹ مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ آن لائن لوں پھر میں مارکیٹ گیا نہرو پلیس وہاں سے لے کے آیا تو جس کام کے لیے میں لے کے آیا تھا اس کے کام کے لیے بہت بہتر ثابت ہوا میرے لیے میری ڈیزائننگ کا ورک اس میں ہو جاتا ہے اور جو جو سافٹ ویئر میں اس میں ڈالنا چاہتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میرا سافٹ ویئر بہت ہینگ کرے گا اس مطلب یہ ہینگ کرے گا لیپ ٹاپ بٹ میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسموتھ چل رہا تھا سافٹ ویئر تو مجھے یہ بہت اچھا لگا لیپ ٹاپ اور اس کے کی بورڈ بھی بہت اسموتھ ہیں اس کا کیمرہ بہت کلین ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ میرے لیے بہت اچھا رہا اور میرے اس میں کافی کام ہو رہا ہے یہ لیپ ٹاپ مجھے اچھا لگا